हाँ मैं रोजाना दाल चावल सब्ज़ी रोटी पूरा आहार खाती हूँ मैं संतुलित आहार रखने अपने स्वा अच्छे स्वास्थय के लिए मेरा अच्छा योगदान है मैं संतुलित मैं उसके लिए हरी सब्ज़ियाँ और कुछ ऐसी चीज़ें है समय समय पर खाती हूँ जैसे संतुलित आहार अच्छे से बना रहता है उसमे मेरा अच्छा योगदान है हमारे यहाँ कई दाल चावल यह सब्ज़ियाँ आती तो हैं बोलते तो हैं की हाँ अच्छी क्वालिटी का है अच्छी जगह से आया साफ है उसमें ज़्यादा दवाइयों वाला नहीं है पर अब हमारे यहाँ मिलता तो है पर हमें यह नहीं मालूम इतने अच्छे तरीके से क्यों एक दम ही शुद्ध है अच्छे से क्वालिटी का है पर हाँ खाने के लिए और सेहत के लिए एक दम सही है अभी तक ऐसा कोई नुकसान हुआ नहीं है ऐसे कोई कुछ हुआ नहीं जिससे हमें बीमारी हो हमारे लिए अभी तक वह अच्छा आहार है धन्यवाद